जोंनि बे थांनाय माइ गायनायावहाय एसे प्रब्लेम जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंने बे माइ गायग्रा जि दै लाबोग्रा बे स्लुइस गेटावहाय बियो बायनानैहाय एसे प्रब्लेम जादों ओमफ्राय बेनिफ्राय जायफोर गायथार नांगौमोन बिसोरो एसे गायनो मोनियावहाय बिसोरनि बेसेनफ्रा एसे लरहायनानै थांदों आरो नखाबो देग्लाय एसे बारा जादों बे नखा बारानि जुनैहाय माखासे बेमारफोर बेबादि हमदों दौला दौलिनो माइफ्रा बेमार हमनायजों माखासे बिबादि जाखांनो रोङाखिसै बिबादिनो अनेख प्रब्लेम जागासिनो दं जोंनिजों ओमफ्राय देग्लायथ' नखाया एसे बाराखा बारानि जुनैनो बिबादिनो मोजां आबाद दिखांनो हायाखिसै आरो सोरबाया बिबादिनो मोजां आबाद दिखांगौ होननानै सानब्लाबो बिबादि दिखांनो हायाखिसै नखानि जुनैनो गोबां फ्राय जोंनि गायनाय फुनाया बेमारजों साग्लोबदों बि बेमारखौ साग्लोबनायावबो मुलि दावालि होदोंमोन नाथाय बे अखानि जुनैनो बे मुलि दावालिखौ होब्लाबो एसे खामानि होनाय जायाखिसै बेखायनो माखासे जेरैबायदि मोननो गोनां दङोमोन बेबायदिखौ मोनाखिसै जेरावहाय जों बिगा दस बार'मन मोनोमोन बेयाव सय साथमनल' बिदिल' मोनसिगोन देग्लायनि आबादखौहाय बेबादिनो अनेख प्रब्लेम जादों आरो देग्लायहाय बे जायफोर दहला माइ गायग्रा दै थाग्रा बेसोरखौथ' गायनोनो मोनाखिसै माखासे प्रब्लेम जाबाय नखा बांखानि जुनैनो जों बिबायदि प्रब्लेम जानानै बे माखासे दहलाफोरखौ गायनो मोनाखिसै नखायानो देग्लाय एखेबारे माइ गायखांनानैबो बेसेबा गोबावसिम नखा हाबाय थानायखाय बेयावहाय आबादफ्राखौनो मोजां थिखोनो हानाय जायाखिसै जेरैबायदि सान्दुं नखा नांगौमोन बेबायदि जोङो सान्दुं नखाखौबो मोनाखिसै बेखायनो आबादफ्रा देग्लाय एसे खम जासिगोन आरो जोंनेजों आरो जोंनावहाय गोबां बेबायदि प्रब्लेम सौफैदों माब्लाबा बिसोनानो बेमार जाबाय बेमार जानानै आरो गोदान फोफिननांगौआहाय टाइमखौ मोनाखिसै आरो बेबादिनो हाफ्रा खालियैनो थाबाय गदाय जानानैहाय बिबादि जादों आरो प्रब्लेमा ओमफ्राय सोरनिबा गायखाबाय बे गायनायफ्राबो जायाखिसै नखा बांद्रायनाय जानानै बिबायदि प्रब्लेम ओरैबादि जादों जोंनिजों प्रब्लेमानो बारा एखेबारे दा माखासे मानसिफ्रा जेरैबादि आबाद मोननांगौमोन बेबायदि मोननो हायाखिसै दा माखासे आबादखौ बे सांखि जानाय मा जानाय बेमार जानायफोरखौ मुलि होदोंमोन खिन्थु मुलियाबो एसे खाथियाखिसै मुलिबो फैदोंमोन एग्रिकालसार निफ्राय खिन्थु बेखौ सारब्लाबो माखासे मुलिफ्रा खाथियाखिसै आरो बबावबा जायगायाव सारनाया एसे खाथि बाय आरो गुबुन गुबुन माखासे बांसिनानो खाथिनाय जायाखिसै बेनिखायनो जोंनि मोननांगौ आबादफ्रा देग्लाय एसे खम जासिगोन सोरनिबा एसे हा मोजाङा दै फुरा मोननायफ्रा बिसोरो मोजां मोनबाय खिन्थु जायफोरने दलहा एसे हा दलहाफ्रा एसे बांद्राय दैजोंहाय बिसोरो आबादखौ मोजां दिखोनो हायाखिसै बेखायनो बिसोनो खम जासिगोन आरो गायदोंमोन गायनाया खिन्थु दैआ अखा हाबाय थानानै बानाजों बिबादि लोमसावनानै बेसोर माइफ्रा थैजोब्बाय ओमफ्राय थि थि था था ओंखारनानै बिसोर जा मोनो बेखौनो हानांबाय बेखायनो जोंनि जों बिबादि प्रब्लेम जादों आरो गायनाय फुनायावहाय नखा बांद्रायनि जुनै हाय आरो बेबादिनो जोंनि गेजेराव गय बिफां लाइफांफ्राबो गयफ्राबो खायसे बेमार जानानै थैगासिनो दङ बिथ'राइफोर राननानैहाय बेनि थाखायबो जों एसे प्रब्लेम जाबाय बेखौ माब्रै होबथानो हागोन जों जेबो राहा मोनाखै बेनिखायनो एसे जोङो सरखार लेभेलनिफ्राय एसे राहा फोरखौ मोनोब्ला हामजागोन बेबादि जों सानदों बे बिफां लाइफां राननायफ्राखौहाय आस्सा दाथ' जों गय मोनोमोन दा गयाबो माखासे प्रब्लेम जाबाय बिदिनो राननाय जानानैहाय बिथ'राइ राननानै गासैबो फिथायफ्रानो मोजां फिथाय थायनो हायाखिसै आरो सिरि जोब्बायसो दा बेखायनो जोङो बिराद उसुबिदा जाजाबाय उसुबिदा जाबाय आरो आबाद मावग्राफोरनि थाखाय जुदि मावनानै जुदि जोङो आबादखौ मोजां जुदि दिखोनो रोङाब्ला जोंहा एसे न'खरफ्राव प्रब्लेम जायो जानाय लोंनायनि थाखाय बबेखौ बायथ्रगोन बेबादि जोंहा समयसा सफैबाय बिनिखायनो जोङो मा खालामगोन मा खालामा बेबादि जोङो गावजों गाव रायज्लायनानै बेखौ आल'सना खालामबाय थांदों जेरैबायदि जोंनाव माइफोरखौ गायनानै बोसोरसेनि जों बुथुमनो हायोमोन खिन्थु बांसिन देग्लायहाय बेबादि बुथुमनो हानाय नंला आरो माखासे बेबादि दै बानाजोंहाय बुसावनानैहाय गायनाय समावनो बुसावनानै आरो गोदान खोथिया फोनानैथ' गायफिननो हायाखिसै बेखायनो गोबां मानसिफोरनिया खहा जानानै दं बेबादि बेनिखायनो बे खहाखौ माब्रै सुफुंगोन जोङो बे माइखौ गायनानै जोङो मोनोमोमब्ला जोंहा बेबादिनो बोसोरसेनो जानाय खरसा जोंने ओंखारोमोन दा बिनिफ्रायबो जोङो बोसोरसेनि आबादखौ मोनैयाव जोंहा सयमाससोल' थांगोन बेबादि समयसाफोरखौ जोङो नुहुरबाय आरो दा जों मा खालामनो जोंहा सिन्था दङ गायनाय फुनायाव जुदि बेबादि प्रब्लेम जाबाय थायोब्ला जोंहा गोबां समयसा दं बायनो थाखा फैसाबो जोंहा गैया सर्स गैया बिनिखायनो जोङो एसे सिन्था खालामगासिनो दं आरो